जिसलै अस पढ़दे हे स्कूल च ते साह्नू सिर्फ पढ़ाई दे बारे च सनांदे हे टीचर ते सु भगवान दे बारे च थोड़ी सनांदे हे ते जेल्लै असें घर पढ़ाई छड्डियै घर बैठे अस ते मां प्यो ने साह्नू मम्मी ने एह् सखाना भई पूजा करनी भगवान दी शिव जी भगवान दी पूजा करनी गणेश भगवान दी पूजा करनी मां लक्ष्मी दी करनी

में बाह्वे माता दी करनी चीची माता दी करनी बैश्नो माता दी करनी अपने देवतें गी मन्नना दादी ऐ ओह् सवेरे शाम्मी धूफ धखांदे हे ते आखदे भई सवेरे उट्ठियै भगवान दा नांऽ लैना पूजा पाठ करनी पैह्लें सवेरे उट्ठियै न्हाना न्हाई धोइयै फिर पूजा पाठ करनी पूजा पाठ करियै फिर अग्गै रुट्टी दा कम्म फिर अग्गें खाने पीने आह्ला कम्म पैह्ले पूजा पाठ कर फिर अहें कट्ठे होइयै अहें धर्म अहें निं कट्ठे रौह्ना सखांदा ऐ धर्म साढ़े ल बड़े धर्में दे लोक न हां सरदार न गुज्जर न बक्करवाल सारे अस कट्ठे रली मिलियै रौह्न्ने आं पूजा करने आं दिन त्यारै गी ओह् साढ़ै औंदे अस उं'दे जन्ने आं खुशियां बंडनियां कट्ठे होइयै रौह्ना चाहिदा लड़ाई झगड़ा निं करना चाहिदा भगवान गी मन्नना चाहिदा स्कूलै एह् निं पढ़ांदे हैन भगवान ही मन्नना ते सब कुछ थ्होंदा जेगर स्कूल एह् भगवान गी उ'ऐ ना मां प्यो गै सखांदे